जय झूलेलाल साईं मस्तु मस्तु तव्हां ॿुधायो

मां चयां पोइ हाणे कीअं ॾींहं लाइ ट्रिप वेंदो केॾे केॾे लोनावाला अच्छा ईअं त लोनावाला मूंखे वञणो आहे हाणे अॻे लाइ त त हुनजी कीअं त मूंखे थोरो ॿुधायो संडे अॻिते छुटी आहे न न ॿिए ॿिए हफ़्ते मुंहिंजी छुटी आहे हुन हिसाब सां पंहिंजो ॿुधायो कीअं अथव कीअं हल छंछरु आर्तवारु छंछरु छंछरु आर्तवार जी

ईअं सही आहे त हिनमें मुंहिंजो ट्रैकिंग व्रैकिंग मूंखे ट्रैकिंग करिणी आहे अच्छा ईअं त पंज सौ रुपिया जाम न आहिनि ट्रेकिंग लाइ अच्छा ईअं हा त ॿिए ॾींहं बि कमु कयो न मुंहिंजे जेको तव्हां चयो सुबुह वापसि नारायणी धाम वठी वेंदव त मूंखे नारायण न मूंखे हेॾे वञिणो आहे ट्रेकिंग ॾे हिक त हूअंई मंझंदि जो थी थो अचां वरी ॿिए ॾींहुं वञी छा कंदुमि त हिकु कमु कयो मूंखे ट्रेकिंग में पोइ करायो जी एन उ ऐं सॼो पैकिट सॼो पैकिट घणे लॻिभॻि अच्छा पंज साढी पंज हा हा त उहो जिते रहंदा सो हो केॾो हूंदो न ऊचो हूंदो न सॼो अच्छा ईअं हले हले ठीकु आहे हले मूंखे ऐड ग्रुप में ऐड छडो हलूं था ॿिए हफ़्ते